हमारे यहाँ जो पर्यटक के लिए सुविधाजनक होती है जो पर्यटक बाहर से आते हैं वो सुरक्षित सस्ती सुविधाएँ ऑटो के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं ऑटो की सुविधा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर ज़्यादा पर्यटक के पास पैसा है और उसे एक अच्छी सुव और अच्छा चाहिए तो उस के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा और टैक्सी का उपयोग कर सकते हैं यही सब सुविधा है जो भरोसेमंद है जो हमें एक अच्छा पर्यटक को एक अच्छी अच्छी जगह घूमा सकता है